السلام علیکم میری بینک اسٹ آپ سے ہو رہی ہے جی مجھے اپنی بینک کا اسٹیتمند جائجہ لینا ہے جی جی میں نے اپنا بجلی بل جمع کیا تھا تو بینک سے جدہ جیادہ زیادہ پیسہ کٹنے کا میسیج آیا ہے جی جے آپ چیک کر کے بتائیں کہاں میرا پیسہ کہاں کٹا ہے بجلی بل میں کتنا کٹا ہے اور اس کے علاوہ کہاں کہاں پیمنٹ ہوا ہے جی جی جی ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں اس سے پہلے اتنا پیمنٹ نہیں کٹ ہے کہیں پیسہ کٹا ہے تو آپ نے بتائیے گا جی جی چیک کر لیجیے جی جی جی جی ٹھیک ہے شکریہ